आं बयनिख्रुइबो मोजां मोननाय गांसे बिजाबनि मुङानो जाहैबाय मिमांनि सिमां बियो मोनसे नभेल एबा थुनफावथाय बे थुनफावथायखौ लिरदोंमोन जोंनि बर'निनो सासे गोरों रोंखा राखा बयजोंबो सिनायजानाय रुंसारि कमल कुमार ब्रह्मआ बिथाङा बे बिजाबाव जोंनि बर' हारिनि माखासे थासारि जे बर'नि माखासे आसार खान्थि नेम जे बे हारिया मा खालामनानै मोजां मोनो बे गासैनिबो बाथ्राखौ बे बिजाबाव रोखा रोखा मख'नाय दङ जे बे बिजाबाव औरैबायदि खोथा मख'नाय दङ जे बर' हारिया गोदो गोदाय समनिफ्रायनो हादान नागिरनानै रायजो जाबोनाय मोनसे हारि बर' हारि हिसाबै जे टाउनखौ मोजां मोना बे सल'आव थामहिनबा बे नभेलाव बे रोखा रोखा बेरखांदों जे बर'फोरा जे मोनसे मोनसे न'खरनि मानसिया हादाननि हादान नागिरनानै मिमाङाव खारलांदोंमोन आरो बै मिमाङाव थांनानै बिसोरो गोदाव सोराव जानानै गिदिंबोफिननांनाय थामहिनबा हादान नागिरै नागिरै बिथांमोन गोदाव सोराव जानायखौ बे थुनफावथायाव रोखा रोखा बेरखांहोनाय दङ दा आंनि जिउआवहाय बेयो गोहोम खोख्लैनायनि जाहोना जाहैबाय जे मिमांनि थुनफावथाय मिमांनि सिमां बे थुनफावथाया बर' हारिनि जे गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे थासारिखौ बाहाय बेरखांहोदों आरो दिनैसिमबो बर'फोरा हादान सिफायनाय एबा हादान नागिरनायखौ गाराखै नाथाय हादान नागिरनानै बर'फोरा जे मुलाम्फा जादों एबा बिनिफ्राय माबा मोनसे जौगानाय मोन्दों बियो माब्लाबाबो नङा नाथाय बर'फ्रा हादान नागिरै नागिरै मोनसे गोदान न'बथिनि सिमां नुनानै गावनि न'खर गावनि जिनाखि गथ' गथाय गासैखौबो मानि गाज्रिसिन एबा लोरबांसिन थासारियावसो लांनायखौ बे सल'नि गेजेरजों फोरमायनाय जादों आरो दिनैहाय जों बुंनो हायो जे रावबो सुबुङानो हादान नागिरनानै एबा मोनसे गोदान न'बथि नागिरनानै रावबो गावनि न'खरखौ फेदेरनो साननाया जाफुंफेराखौ एबा फेलें जादों दा बे सल'आव बेखौनो रोखायै फोरमायनाय जादों जे जोङो हादान नागिरनानै एबा गोदान न'बथि नागिरनानै माब्लाबाबो गेदेर गोलाउ एबा गोजौ थाखो एबा गोजौ मोनसे थासारि एबा गावखौ माहाजोन खालामनो लुबैनाय एबा गावनि न'खर संसारखौहाय मोनसे गोजौ लेभेलाव लांनो थांनो लांनो नाजानाय सिमाङा माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा दा बे सल'आव बेखौनो फोरमायनो नागिरदों आङो आं सासे सुबुं हिसाबै आरो आं सासे बर' मानसि हिसाबै आरो बे सल'जों जे बर' हारिनि जिनाखि थासारिफोर बर'नि जे मोनसे गोदान न'बथि नागिरनाय एबा हादान नागिरनाय बेखौ जों दिनैसिमबो नुबाय थायो बिनिखायनो बे नभेलखौ मोनसे थुनफावथाय एबा सावथुन महराव सेबखांनानै एबा बानायनानै दिनै सुबुंफोरनो बेखौ आबुङै देखायनो हायोब्ला सुबुंफोरनि गोसोआव जे गोदान न'बथि नागिरनाय एबा गोदान हादान नागिरनानै गावनि न'खर एबा संसारखौ गोजौ फारसे लांनो नाजानाय नैबे मोनसे सिमाङा माने मोनसे सोलायनाय फैगोन बेखौ आं दिनै आसा खालामनो आसा खालामदों आरो आसा खालामनो जोङो हायो बिनिखायनो बे मोनसे थुनफावथायखौ एबा थुनफावथाया सावथुन महर मोनोब्ला आं जोबोर गोजोननाय मोनगौ